ओह ओइ गुमै ओइ आंहा एसे उसुक जाबाय दंमोनलै पाठसालायाव सरखारियाव मोजां डाक्टर दङ हरसे मा नाम नो डाक्टरा गौथम मा मा बार खालि थायो मा बाराय खालि थायो

बे मोन्नै दिनाव ओह ओरैनो मानसिफ्रा थांबाय थायोना बेनियाव ओम आंहा आंहा सानाय सुनाय जाबाय दंलै दा थांनो सानदों दा थाखा फैसाखौबो दा बुथुम नांगोन दा आरो गारि भारानि बाथ्रा दंना बारा आंबो बिदि रोंबाङाना मानसिबो नायगिरनांबाय रायलायनो दा नों थांफानो हागोन अह देनाय रायलायनाय हा अह गामोन जानो दा आरो आं भाबिदोंमोन पाठसालानिख्रुइ नलबारिआव थांनो होन्ना भाबिदोंमोन दा आरो मानसि मोनोना मोना फैसाफ्रा जाब्ला दा मानसिफ्रा बुंबाय दं दा आरो नलबारियाव मोजांसिन दा आरो नलबारियाव थांनाय लोगो मोनाबा नोंखौनो आरो पाठसालायाव थांनो लोगो लादों दा नों आंनो रिजाल्टखौ होस'न